राति जो मुंहिंजो घोटु घरु आयो ऐं बाथरूम में फ्रैश थियण वियो कपिड़ा खणी करे त मां हुन सां ॻाल्हायां पई त मूंखे आवाज़ न पियो अचे त मां बाथरूम यो दरु तोड़े करे हुनखे ॿाहिरि कढियो त ॾिठमि हू हली न पियो सघे हू ॻाल्हाए न पियो सघे हुनखे पैरलाइस अटैक आयो हुओ जीअं ई ॿाहिरि आयासीं त हुन जाम उल्टियूं कयूं पोइ मां पाड़ेवारनि खे सॾु कयो मिटु माइटनि खे सॾु कयो अचो ॾिसो मुंहिंजे घोट खे छा थियो आहे माइटु हुननि ॾाॾो ॾाॾी माउ पीउ सभु अची विया सभिनी ॾिठो हू ॻाल्हाए बि न पियो सघे त असां डॉक्टर वटि वठी वियासी हिकदमि मंजू खानचंदानी वटि त मंजू मंजू खानचंदानीअ चयईं की भई हिनखे पैरलाइस अटैक आयो आहे त मां हिनजो टैस्ट करायो बी के में त असां बी के वठी वियासीं हिन जो सी टी स्कैन करायोसी कराए करे असां वापसि डॉक्टर वटि अयासीं त हुन चईं ब्रेन स्ट्रोक थियो आहे तव्हां हिनखे बॉम्बे खणाइ वञोसि त ऐंबुलैंस में असां ओॾीमहिल ई हिनखे बॉम्बे खणाइ वियासीं रिलाइंस हॉस्पिटल में वाशी रिलाइंस हॉस्पिटल में उन्हनि खें ऐडमिट कयऊं पंद्रहं ॾींहं आई सी यू में उहा ऐं सवा महिनो मां हॉस्पिटल में हुअमि हू ॻाल्हाए न पिया सघनि हली न पिया सघनि पोइ असां सवा महिने खां पोइ घरु आयासीं घरु अची करे असां हिननि जी फिज़ियोथैरेपी ट्रीटमेंट कराई फिज़ियोथैरेपी वारो रोज ॿ कलाक ईंदो हुओ हुनखे मालिश कंदो हुओ फिज़ियोथैरेपी एक्सरसाइस कराईंदो हुओ पोइ टीं महिने खां पोइ असां बूटा जी वियासीं हुनखे वठी करे बूटा जी में रामदास जो मंदरु आहे उते पैरलाइस्ड पेशैंट जो आहे उते परिक्रमा कॿी आहे ऐं आर्ती अटैंड कॿी आहे सतनि ॾियनि जी फेरी थींदी आहे असां उते डबल टाइम रहियासीं चोॾहं ॾींहं रहियासीं हुते जीअं ई हुनखे फ़ाइदो पए उते ई थोरो थोरो हलणु सिखियो पोइ असां घरु आयासीं घर खां पोइ ॿिनि टिनि महिननि खां पोइ असां पुणताम्बा वियासीं उ बि पैरालाइस्ड पेशैंट लाइ आशा केंद्र पुणताम्बा शिरडी पासे आहे असां हुननि जे ट्रीटमैंट लाइ उनखे उते वठी वियासी उते ई ॾह ॾींहं रहणो पवंदो आहे सत ॾींहं ते मालिश थींदी आहे फिज़ियोथैरेपी थींदी आहे मालिश थींदी आहे शिरोधारा थींदो आहे ई सभु ट्रीटमैंट उते थींदी आहे असां हुते ॾह ॾींहुं रहियासी मां उते डिसंबर में वयमि वरी जनवरी में ॾह ॾींहं वयमि वरी फरवरी में ॾह ॾींहं वयमि वरी अप्रेल में वयमि वरी जून में वयमि उन मां हाणे मुंहिंजो घोटु थोरो थोरो ॻाल्हाए थो ऐं हले बि थो पर थोरो फ्लाइ करे हले थो उन मां असांखे चङो फ़ाइदो आहे असां हुतां ट्रीटमेंट करे आया आहियूं हाणे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हली रही आहे पंचकर्मा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हली रही आहे उनजे करे हुनखे चङो फ़ाइदो आहे उनखां पोइ असां कंहिं असांखे ॾसु ॾिनो भई सुल्तानपुर वञो सुल्तानपुर ॾाढो वॾो हॉस्पिटल आहे पैरलाइस्ड पेशेंट जो असां हुते वियासीं असां हुते डॉक्टर खे ॾेखारियोसीं उते हुनखे ॿ ग्लुकोस चाढ़ियऊं फिज़ियोथैरेपी कयूं मालिश कयूं ऐं दवाऊं ॾिनूं चयूं पोइ ॿीं महिने खां पोइ अचिजो असां हींअर हुनजी सुल्तानपुर जी दवा चालू आहे हाणे हू चङो ठीक आहे